नैजि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजि नैजिस्नि अक्ट'बर जिगुजौ दाइनजिदाइन जिदाइन फेब्रुवारि जिस्निजौ द'जिस्नि गु जानुवारि जिगुजौ गुजिनै जिसे मार्च नैरोजा जिद'